हाँ हलो हाँ जी नमस्कार हाँ हाँ वैभव नाम है हाँ हाँ अच्छा अच्छा कैसे बीमार हो गया अच्छे से तो गया सुबह में कोई तबियत ओबियत तो नहीं उसका खराब था तो ठीक है बीमार हो गया है तो उसको दवा ओवा दिलवा दीजिए और वो ठीक है दवा दिलवा दीजिए हमको टाइम मिलेगा तो हम आएँगे लेने के लिए एकाध घंटे में आएँगे हाँ हाँ बाहर हैं बाहर हैं गए हैं मंदिर पर दर्शन करने

नहीं जत नहीं है इसी तरह दर्शन करने गए थे हाँ वो तो पिता जी हैं दादा जी भी हैं ठीक है उनसे बोल दे रहे हैं पिता जी से उनके जाकर ले आएँगे अब जा रहे हैं कहने अब वो सोए हैं उठेंगे तो वो जाएँगे ले आएँगे दो घंटा तीन घंटा में जाएँगे नई बुखार तो नहीं आया था पैर में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था तो मालिस ओलिस करने के बाद उसका पैर ठीक हो गया था हाँ हाँ हाँ ठीक था ठीक था नहीं नहीं

ठीक है घर आ जाएँगे ना जहें तो हम जाकर कह रहे हैं वैभव के पापा से और जाकर ले आएँगे नहीं पानी का बाटल तो नहीं ले गया भूल गया जल्दी जल्दी में

अच्छा ठीक है

ठीक है ठीक है काढ़ा बनाकर हम दे देंगे उसको और दो दिन आराम कर लेगा तभी जाएगा इस्कूल

ठीक ठीक है